औ ओमफ्राय नोंहा सोरमोनलाय

ओमफ्राय नामालाय रिया गोबाङैनो दं ओमफ्राय बिसिबां क्लासआव फरायो नोंथांनि फिसाजोआ ख्लास थेन फैनायालाय फैयो स्कुलआवहाय एथेनदेन्सआथ' प्रेजेन्थ जाबाय थायो इनिटेस्टआव बांद्राय गाज्रि नङा गथ'आ हायो मोजाङानो माने पास दिबिसनबो थांद्राया एकजामफ्राव सेकेन्द दिबिसन थाङो आरो बाहागोखौथ' बांद्राय लाया बाहागोखौनो लायानो होनजायो मानो होनब्ला प्रग्रामफोर जाब्लाबो बायदि बायदि कमपिटिसन जाब्लाबो बाहागो लानाय खोनाया आरो औ दे ओमफ्राय नोंथाङाबो मबेल थुनाय मानायफोरखौ एसे खमायहोदो मानो होनब्ला सेलेकसन टेस्टआबो खाथिसै नालाय बिनिखायनो मोजाङै फरायहोदो आरो औ हागोन हानाया एब्रि टाइम फ्रि जायो आङो जायखिजाया अफिसआव फैलानो नोंथाङा आंखौहाय लोगो हमनो हागोन आरो दे फैबानो जायो औ औ